आइके समयमे बच्चाके पेपर पढनाइ बहुत जरुरी छै कि कतय की भए रहल छै कतय की नहि भए रहल छै एहिसभके बातके पता चलैत छै देशमे की भए रहल छै नहि भए रहल छै नहि तऽ कतय की करि रहल छै पेपर पढनाइ आइके समयमे बहुत जरुरी छै आओर हमर देश बहुत पिछड़ा छै आओर बहुत ही हमर देशए बहुत बाँकी दोसरा देश जेनाकि अमेरिका चाइना जापान ईसभ हमरा सबके देश भारत देशसँ आगू छै डेवलप छै हमराके देश अभी पीछाँ छै आओर सामाजिक हमरा अरके ओतय नहि भए पाबैत छै कोनो क्राइम भए जाइ छै कोनो मर्डर भए जाइत छै कतहुँ बलात्कार भए जाइत छै तऽ कोनो मीडियावाला अच्छा एहन एहन मीडियावाला नहि छै की जेकरा हम बताबी आओर हमरा हर जगह ई फैलाके हर जगह लोकके देखाबय आ एकरा पर एक्शन लिअ आइके समयमे सरकारसँ हम निवेदन करैत छी एहन एहन मीडियावाला भेजूँ कि हमरा सभके कोनो तकलीफ नहि हुअ आओर अहाँकेँ जखन बोलाबी तखन आबिके कऽ सभकुछ ओकरा बताबी आओर ओसभ कुछ देखाबय सभ मीडिया इन्टरनेटपर डालय आओर सभ लोक देखय ओकरा